ब्रह्मांड और आकाश में मुझे तारे बहुत पसंद है रात में तारे संवरते देख मुझे बहुत अच्छा लगता है तारे आकाश में भी बहुत से रहस्य आकाश के तारे में भी बहुत से रहस्य हैं आकाश के अंदर लाखों करोड़ों तारा हैं जो विभिन्न प्रकार की आकाश गंगाओं में सीमित है जहाँ तारे हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं लेकिन वह ओइजनल रूप में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और अत्यधिक बड़े होते इन्हें देखना हमारी एक आँखों से संबंधित नहीं होता इतने बड़े होते हमारे लिए सब से बड़ा तारा सूर्य है लेकिन सूर्य से भी कई गुना बड़े तारे इस आकाश गंगाओं और विभिन्न आकाश गंगाओं में नी